हॅलो सर गूड आफ्टरनून सर आमी न्हू आतांच मुंबयच्यान गोंयां पावल्यां आनी आमकां सांगला की हिंगा रायबंदर नीव इयराक फ्लोट जाता म्हूण सर हय सर आमकां तें मात पळोवपाक जाय आसलें तें कशें कितें आनी कितल्यांक आसा तें

आं सर ओके सर ओके सर कोवलें सर ओके फ्लोट्सांक

बरें सर बरें सर आनी तिंगा येवपाक वाट बसीं बा आसा तिंगा येवपाक बरें सर बरें बरें सर बरें बरें सर बरें बरें हांव मागीर पळयता सांचें खंयची बस मेळटा पळय ती आनी मागीर येता आं थँक्यू सर तुमच्या इनफॉर्मेशना खातीर हां थँक यू या या या